आबाद मावनायाथ' मावोमोन देग्लाय आरोबाव बेबायदिनो फाथो मावो फाथो मावनानै आरो सोमो दाननांगौ ओमफ्राय हारसिंबो मावनो हाया आरो खामला होनांगौ दाननांगौ सोमनांगौ आरो सोमनानै बिदिनो बुहुद खाथिनि दङ सुहोदो लामहोदो रोगादो आरो बेबादिनो दिसुनांगौ आरो

फरिस्रम दङ फाथो मावब्लाबो बिबायदिनो बेखौनो मोननानै आरो फानफिननांगौ जायो गैया देग्लाय आरो दामाबो फाथो मावनाया ओमफ्राय फाथो मावबाय बिदिनो बिगानै सोल' मावखादों मावनायाबो आरो गोबांबो मावनो हाया बिगानै सोल' मावनानै गैया बेल' फाथो मावनाया दा मावगासिनो दङ फाननांगौ दं आमफ्राय इसे बिगानैनि फाथोखौ दा बिबायदिनो मावै दाङै बिफोरखौनो फरिस्रम खालामाब्ला जाया आरो एसेबां खाथि नांगौ आरो खाथिसे खाथिनानै सान्दुं अखा खाथिनांगौ बेबायदिनो गोबां सैसोनांगौ जायो मावनायाव आरो बेफोरखौ सैसोआब्ला जाया जोंनि हालुवानि खामानिया बेफोरखौनो मावनांगौ दा नै मेसें बोथोर फैलायबाय आरो बिदिनो लाय लाफा फोनांगौसै लाय लाफा फोनानै खफि गायनांगौ आलु गायनांगौ आलु गायनोनो आंनिया दाबोनो नै एवबावाखै एवनांगौसो माब्रै माब्ला एवबावनाय मानसिफोरनिया मालाय मोनजोबबाय हाया आंनिया गैया दाबो मावनोनो मोनाखिसै माब्लाबाव माब्लाबाव समबारनिफ्रायसो हालएव जेननो नंदों आं हालएवनानै आरो बेबायदिनो आबादना मोजां जायोब्ला आलुआ मोजाङै थिखोनो हायोब्ला फासमन सयमन जायो आदाबिगायावनो बारनोसो आदा बिगा गायनो हाब्ला दसमन गाहाम जायो आलुआ गायनो हाब्ला आरो बोखांला देग्लायबा माबादि मोनो जायो बेबायदिनो देग्लाय गिबि गायनो नंदां आलुखौ दा महा दिना मोजां जाबायमोनलै हालएवनो आबादारि मावनो खिथि मावाब्लानो जाया जोंनिया खिथि मावनांगौ बेबादिनो दाबो नै हालएवनोनो हालएवखांब्ला फिनब्रै फिनबा मावनांगौ आलुनि खामानिया सयबार सातबार गाहाम एवनांगौ दुफु दुफु फोमोननांगौ बेबायदिनो होनब्लासो गायजाखायो